इंपार्टमैंट साढ़े इद्धर है गै निं ऐ ठीक ऐ लोग मतलब कि टूरिस्ट स्पॉट बगैरा दिक्खेआ जाए ते बड़ी जगह् ऐ जि'यां कि मानसर श्रीनगर बाह्वे बाह्गे बहू अमगनाथ वैष्णो देवी सुकराला माता बगैरा बगैरा इ'यां लोग बर्फ दिक्खन औंदे न साढ़े इद्धर बर्फ होई गेआ माता दे कुतै अमरनाथ जा दे इ'यां गै बत्हेरी जगह् होंदी वैसे दिक्खेआ जाए ते एही ऐ साढ़े इद्धर टूरिस्ट स्पॉट मतलब मेन मेन जेह्ड़े कि ते सेलस बगैरा बी ऐही ऐ ते दिक्खो अपनी ड्राई फ्रूट दा कम्म ऐ सेब बगैरा केसर होर बी इद्धर मतलब बैंट बगैरा सैंतरे बदाम इद्धरा गै जंदे न जम्मू बी हैन न लोग इत्थै मतलब मतलब बड़ी जैदा मात्तरा च लोग औंदे न इत्थै दिक्खन नू सर्दियें च बर्फ दिक्खन कन्नै कोई माता दे दर्शन करन कोई बाबा अमरनाथ दे दर्शन करन नू औंदे रौंह्दे न इत्थै अपने टूरिस्ट स्पॉट पत्नीटॉप होई गेआ बत्हेरी जगहं न जि'यां दिक्खेआ जाए ते म्युजियम ते अपना हरी सिंह मैह्ल च दिक्खी लैओ उत्थै बी बने दा ओह् अपनै जम्मू दा जेह्ड़ा राजा हे ओह्दा म्युजियम बनाए दा उत्थै सब किश दिक्खेआ जाए अपना उत्थै उं'दा मतलब कि बैड्ड उत्थै सोफा उत्थै उं'दे जेह्ड़े शस्त्र जेह्ड़ा ओह् बी उत्थै ई ऐ पेदे सब किश इ'यां गै अपना पत्नीटॉप चली जाओ उत्थै बर्फ होंदी ऐ छड़ी अगर अपने उद्धर श्रीनगर आह्ली साईड चली जाओ उत्थै बी बर्फ ऐ उत्थै डल लेक ऐ होर बी बत्हेरी चीजां न औंदियां उद्धर चीजां जेह्कियां इ'यां इत्थै मता जैदा टूरिस्ट इ'यै ऐ होर मता है निं ऐ कोई बाकी दिक्खेआ जाए ते ओही अपना इंपलायमैंट जम्मू च ते इ'यै सेल ऐ ते इयै सब जेह्ड़ा इत्थें मतलव गज़ारा चलदा ऐ एह्दे इलावा होर किश निं ऐ इत्थै इंपलायमैंट दी गल्ल कीती जाए ते इंपलायमैंट थोह्ड़ी ऐ ओह्बी छड़ी सफारिश सफुरश बस ते बाकी सेलस इ'यै थुहानूं सनाई ड्राई फ्रूट होई गेआ कपड़े होई गे सेब होई गे संतरे होई गे एह् जैदातर जम्मू चा गै जंदे न जम्मू चा केसर होई गेआ जैदा कम्म ड्राई फ्रूट दा गै मतलब लक्कड़ी दियां चीजां होई गेइयां बोट बगैरा श्रीनगर बड़े शैल मिलदे न कन्नै शैल कन्नै सस्ते इ'यां गै कपड़ा बी ठीक मिलदा इत्थै